کبھی کبھی مجھے ایک طویل بائیکنگ ٹرپ یا ٹور کے لئے کہیں جانا ہوتا ہے تو اس کی تیاری میں اس طریقے سے کرتا ہوں کہ سب سے پہلے اپنے بائک کی سروس کرواتا ہوں اور اس کو اچھے طریقے سے چیک کروا لیتا ہوں تاکہ کسی قسم کی پریشانی راستے میں نہ ہو ساتھ میں کچھ ہلکا پھلکا کھانے پینے کا سامان بھی رکھ لیتا ہوں جیسے بسکٹ بریڈ پانی کا بوتل مکسچر وغیرہ تاکہ اگر راستے میں کبھی بھی ضرورت پڑے یا محسوس ہو یا کہیں کچھ کھانے پینے کا سامان نہ ملے تو آدمی کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو